सरकारी योजनाएँ प्रधानमंत्री जन धन योजना जन धन से जन सुरक्षा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अटल पेंशन योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्टैंडअप इंडिया योजना लाडली लक्ष्मी योजना लाडली बहना योजना लाडली बहना योजना में हमारे खाते में एक हजार रुपए आते हैं जिससे हम अपने घर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं